हेल' आं नोंथांनाव गारि भारानि सोमोनदोयै फन हरनाय जादोंमोन दा आंङो काजिरंगायाव बेराय हैनो थाखाय सय जन मान्थिनि थाखाय बलेर' बुक खालामनो नागिरदोंमोन दा बिनि थाखाय बेसेना बिसिबां थांगोन बेखौ खिन्थानो हागोन नामा